नैजिगु जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिब्रै आगष्ट नैरोजा जिगु नै जानुवारि नैरोजा नैजि जिदाइन फेब्रवारी नैरोजा नैजिसे द' मे जिगुजौ गुजिगु